बिदिनो जोङो न'खरनि थाखाय जोङो मोसौ बोरमा अमा दाउ बेफोरबायदि लायो बिनि गेजेरावबो अनेख मोसौआ बेमार जायो अमाफ्राबो बेमार जायो माब्लाबा बोसोराव बोसोरनैआव खननै गाहाम बेमार जायो बिदिनो माब्लाबा मोसौआबो बिगुर बेरलाबनाय जायो दाउफ्राबो बेमार जाबाय थायो बिदिनो आरो जों समनि गेजेराव मुलि दावाय बाहायनानैब्लाबो जोङो माबा खालामो ओमफ्राय समनि गेजेराव बेफोरबायदि माब्लाबाबो जोथोन लाब्लाबो दाउफ्रा मोजां जाया जुब्रा जाब्लाथाय फाहामफिननो हाया अमाफोरब्लाबो बिदिनो बेमार जानानै बिदिनो थैयो आरो मोसौफोरब्लाबो बिदिनो बेमार जायो बेरमा बिदिनो लेंग्रा लेंग्रि जायो बेफोरबादिनो न'खर खुंलांनायाव गोबां खस्थ' जायो बेफोरनि थाखायनो जोङो दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसियो बेफोरबो गासैबो बिबायदिनो बेमार आजार जानानै खहा जायो अब्लाबो जोङो बिसोरखौ बेफोरखौ लायाब्लाबो न'खराव सोलिनो थाखाय जों बेफोरखौ बेफोरखौ लानांगौ जायो गोबां बेबायदिनो अमाफ्राबो बायदिसिना बेमार गालथाव जायो आरो मोसौफ्राबो बिदिनो गालथाव जालाय माबा बिगुर बेरलाबनाय जालायो बोरमाफ्राबो ओरैनो आथिं लेंग्रा लेंग्रि माबा बेरसालि होनो माबा बायदि बायदि जायो आरो दाउफ्राबो गोबां बेबायदिनो गारामा गाबनायनो माबा मेगन खाना जानायनो माबा मोनसे जानाय बेफोरबायदिनो अनेख जायो आरो अमाफ्राबो बेबायदिनो अनेख बेमार जानानै माब्लाबा आदार जायि मालाबा माबा मोनसे लोमजानाय गोबां बेमार जानानै बिदिनो माबा जायो आरो मोसौफ्राबो बेफोरबायदिनो जायो माब्लाबा गारामा बुनाय गालथाव जानाय बिदिनो बायदिसिना जानानै माबायो अब्लाबो जोङो न'खराव फोथांलांनो थाखाय न'खर फोजौलांनो थाखाय जोङो बेफोरखौ लायो जोङो गोबां जोथोन खालामो जोथोननि गेजेरजोंब्लाबो जोङो बेफोरबायदिनो अबेखौबा जोङो बोखांनो हाया माखौबा हायो बेफोरबायदिनो